ہمارے ضلعے میں کئی سارے فیسٹیولس منائے جاتے ہیں جیسے کہ پہلا مقامی فیسٹیول جو ہوتا ہے وہ ہے عید الفطر عید الاضحیٰ بونالو کرسمس گنیش دشہرا اور دیوالی اس کو منانے کے لیے کئی سارے لوگ ایک جگہ آتے ہیں ہر کمیونٹی سے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے تہوار کو بہت ہی شانتی اور امن کے ساتھ منایا جاتا ہے جو بہت ہی فیمس مسجد حیدرآباد میں ہے ان کا نام ہے سب سے پہلے مکّہ مسجد جو کہ چار مینار کے دامن میں موجود ہے دوسری ہے برلا مندر جو کہ ٹینکبند میں موجود ہے اور ایک بہت ہی بڑا چرچ ہے جو کہ میدر ڈسٹرکٹ تلنگانہ میں موجود ہے